اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہمارے ولادت سے لے کے قبر تک ساتھ دیتی ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس کی تحفظ اور بقا کے لیے ہمارے ہمیں جد و جہد اور کاوش کی ضرورت ہے آج جگہ جگہ اردو زبان کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے لیکن نہیں اردو زبان کی بقا ہماری زندگی کی بقا ہے اردو زبان کی حفاظت کے لیے آج جگہ جگہ مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں کا ایجاد کیا جانا چاہیے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جو آج مدارس میں مساجد میں مکاتب میں خانقاہوں میں پڑھائی اور پڑھی جاتی ہے اردو زبان جو ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو اللہ سے ہمیں قرب کا راستہ دکھاتی ہے جو ہمیں احادیث مبارکہ کو پرھنے میں مدد حاصل کرتی ہے اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہمیں کتابوں کے پڑھنے میں اور اس کی حروف کی ادائیگی میں بہت زیادہ سہولتیں پیدا کرتی ہے اردو زبان جو ہمیں زندگی میں چلنے کا کھانے کا سونے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے اس کا سننا سیکھنا ضروری ہے